मेरी इस्कूल में लाइब्रेरी थी वहाँ पर मैंने अपनी जो मेरी क्लासेस की बुक्स थी मतलब जिस क्लास में मैं थी उस क्लास की बुक मैं लाइब्रेरी से लेती थी और पढ़ती थी वहाँ पर अन्य विषयों और अन्य लेखकों की किताबें भी थीं जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर जीवनी उनकी किताब मराठाओं के ऊपर जीवनी उन पर किताब अकबर की बाबर की इन सब की किताबें थीं लेकिन मैं वहाँ पर बुक्स पढ़ती थी सिर्फ़ अपनी क्लास की और बुक्स पढ़ना चाहिए क्योंकि बुक्स पढ़ने से हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आता है बुक पढ़ने से हम जो बुक पढ़ते हम उसको जैसे झांसी की रानी मैं पढ़ रही हूँ तो उसके बारे में मैं फील करूँगी जिससे मुझे इंस्पिरेशंस मिलती हैं कि झांसी की रानी ने जैसे हमारे देश हमारे भारत के लिए बलिदान दिया ख़ुद शहीद हो गए अंग्रेज़ों के सामने वीरगति को प्राप्त किया वैसे ही सब अपने लिए अपने देश अपने भारत के लिए कुछ करें और उन्हें भारत को अच्छे मुक़ाम पर प्राप्त कराऍं है ना तो बुक्स पढ़ना चाहिए मैंने कई बुक्स पढ़ी हैं अपनी लाइब्रेरी में आप भी पढ़ें